लिखणु मूं लाइ ज़रूरी आहे मां सम्झां थो त असीं जेको आनंद पायूं था ज़िन्दगीअ में उहो कंहिं बि हालति में ॿियनि सां वडंणु ज़रूरु घुरिजे जेको मां मज़ो माणियां थो मौज माणियां थो मन खे शांति मिले थी उने शांतीअ जो इज़िहारु मां लिखण सां कयां थो जीअं ॿिया बि उहा शांति उहा मौज ऐं मज़ो माणे सघनि

मां जेॾी महिल वक़्तु मिले लिखां लिखण खां अॻु मुंहिंजे दिमाग़ में वीचार पिया फिरंदा आहिनि उहे जॾहिं वीचार पचंदा आहिनि पका थींदा आहिनि तॾहिं मूंखे छिक थींदी आहे ऐं मां लिखणु शुरू कंदो आहियां ऐं का ख़ासि जॻहि कोन्हे जिते मां लिखां थी सघे थो मां रस्ते ते वेठो हुजां उते ख़्यालु अची वञे लिखां केॾी महिल त हक़ीक़त इहा आहे की मां निंड में बि लिखंदो आहियां